یوں اگر لکھنؤ ضلع میں رہائش کی بات کی جائے تو یہاں پر رہنے کے لیے تو کوئی بھی جگہ اختیار کی جا سکتی ہے کیونکہ یہاں کا رہنے کا جو کرایہ اور مکانات کے جو کرایے ہیں وہ اگر کمپیئر کریں دوسرے علاقوں سے یا دوسرے اسٹیٹ سے جیسے کہ دلّی یا ممبئی سے تو اس کے مقابلے میں یہاں کا رہائشی مقابلہ رہائش جو کرایہ ہے وہ آدھا ہے تقریباً اور کیونکہ یہ وہ لکھنؤ جو ہے یہ اتر پردیش یہ تھوڑا سستا شہر مانگا مانا جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے تو یہ بہت بڑا شہر ہے لیکن پیسے کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تھوڑا سستا شہر ہے دلّی اور ممبئی کے مقابلے میں اور اس حساب سے یہاں پر وہاں یہاں کی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں رہنے سہنے کا انتظام ٹھیک ٹھاک ہے اور یہاں کھانے پینے کا ہوٹلس وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں پر مہیا ہیں لیکن یہاں کرایے کی اگر بات کی جائے تو اس طرح کرایہ نہیں ہے جس طرح کہ اگر دوسرے علاقوں میں بات کی جائے تو وہاں پر کرایہ تھوڑا زیادہ لگتا ہے دلّی ممبئی میں کیونکہ وہاں پر دلّی ممبی میں اگر ایک روم بھی لینا ہوتا ہے تو کم سے کم پندرہ ہزار روپے کرایہ لگتا ہے لیکن اگر روم جو یہاں یو پی میں لیں گے تو اس کا کرایہ مشکل سے پانچ ہزار روپے آئے گا تقریباً اس کا تیبل دینا پڑتا ہے دوسرے شہروں میں اور اس کا اور اگر صرف لکھنؤ میں کسی خاص جگہ کی بات کرے اس سلسلے میں تو وہ خاص جگہ ہے جیسے کہ ہزاری وہ خاص جگہ نخاس ہے نخاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو کرایہ رہنے کے لیے روم بھی اچھے سے روم مل جائے گا اور روم توسستا روم مل جائے گا اور جو اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے اریب قریب وہاں سے ساری چیزیں جو لکھنؤ کی مشہور مشہور چیزیں ہیں گھومنے کی ٹہلنے کی ہوٹلس وغیرہ یا پھر اسکولس یہ ساری مشہور چیزیں پانچ کلو میٹر کے ایریے کے اندر ہی ہے تو وہاں سے وہاں پر رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا انسان وہ انسان کا ٹائم وہاں پر بہت زیادہ محفوظ رہتا ہے اور دوسرے بہت سے کام کر سکتا ہے اور دوسرے ایکٹیویٹی جیسے کرنی ہو یا کہیں گھومنے جانا ہو یا کہیں سیر و تفریح کے لیے نکلنا ہو تو بہت مشکل سے پندرہ سے بیس منٹ میں کہیں بھی جا سکتا ہے وہ تو یہ جگہ جو ہے وہ بہت بہتر ہے انسان کی رہائش کے لیے اور یہ میرے اختیار میں یہ جگہ اگر ہمیں رہنا ہو تو ہم یہاں اپنے لیے ویسی جگہ کو اختیار کریں گے